एक बार जब मैं हैदराबाद गया था मजदूरी के लिए तो मजदूरी कह लें या ठेकेदारी कह लें तो वहाँ पे हम लोगों के साथ थोड़ा पैसे को के लेनदेन में दिक्कत हो गई थी तो वहाँ जो ठेकेदार था जो हमें ले के गया उसने हमें पैसे देने से मना कर दिया हमने पुलिस में कंप्लेंट की वहीं हालांकि पुलिस ने भी उन्हीं लोगों का साथ दिया पर हम लोगों ने हाँ हमारे प्रदेश के लोगों से बातचीत की हमारे गाँव के ढकवाड़ा के पास के सरपंच है सरपंच साहब ने जब बात की तो उससे हमारा काम बना ठेकेदार ने हमें पैसा दिया और मतलब मैं खुद ठेकेदारी कर के पच्चीस मजदूरों को ले के गया था तो सभी को पूरा पूरा पैसा दे के वापस हम लौट के आए